मैंने कुछ दिन पहले रियलमी का न्यू फ़ोन ऑर्डर किया था जो कि मैं अब चला रही हूँ और इसे चलाते चलाते मुझे आज एक हफ़्ता हो गया हैं मेरा अनुभव बहुत अच्छा है इस फ़ोन के लिए यें फ़ोन बहुत अच्छा है और इस में फीचर्स भी काफ़ी बहुत अच्छे हैं और इसकी बैट्री बहुत लंबे समय तक चलती है और चार्ज होने में सिर्फ़ पंद्रह मिनट लगते है पूरी बैट्री चार्ज हो जाती है और इसका मतलब जो बैट्री है बहुत लंबे समय तक चलती है मेरे दो दिन तक पूरी बैट्री चलती है और इस में कॉलिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया है इसकी जो स्क्रीन है मैं जब भी बाहर होती हूँ तो उस में मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दिए जाता है और इसकी बात की जाए कैमरे की तो कैमरे से भी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ और तस्वीरें इस से निकल आती है और बात करूँ मैं इस इस में गेम खेलने की तो गेम भी इस में बहुत अच्छे तरीक़े से खेल लेती हूँ और बात करूँ इसके हाइएस्ट प्रोफेसर की तो इस प्रोफ़े प्रोसेसर में मुझे स्नैपड्रैगन सात सौ नब्बे का प्रोसेसर मिल जाता है और साथ ही मुझे इस में आठ जी बी रैम दो सौ छप्पन रैम की स्पेस भी मिल जाती है ताकि मैं जितना चाहे उतना इस में स्टॉरेज अपना रख सकूँ और साथ ही इस में मुझे राम बढ़ाने का इस में रैम बढ़ाने का भी विकल्प दे दिया जाता है जिस से कि मैं अपने रैम को बढ़ा कर अपने फ़ोन की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ा सकती हूँ और ये फ़ोन में बहुत सारे ऐसे कई फीचर्स हैं जो बहुत अच्छे है इस में म्यूज़िक ऑप्शन भी बहुत अच्छा है इसका साउन्ड भी बहुत अच्छा है और इस का फिंगर लॉक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस में गेम भी अच्छे से खेल सकते है बहुत इस्मूथ चलता है ये मोबाईल और इस में मैसेज का ऑप्शन भी बहुत यूनिक है फ़ोटोज़ भी भेज भेज सकते हैं उस में उस में भी दो टिक भी हो जाते है ईमोजी काफ़ी अच्छे तरीक़े से शो होती है उस में और बाक़ी सब फीचर्स भी इस में बहुत अच्छे हैं इसका कैमेरा भी काफ़ी बहुत अच्छा है अंधेरे मे भी बहुत अच्छी सेल्फ़ी आती है इस लिए मेरा ये पोजेटिव एक्सपीरिएन्स रहा है मोबाईल के लिए थैंक यू